میں نے کبھی کسی مذہبی تہوار پر دیوتاؤں کی بت نہیں بنائے کیونکہ بت بنانا مجھے پسند نہیں ہے میں بس تصویریں اور ہاتھ سے کاغذ کی چیزیں جیسے دھاگوں کی چیزیں لکڑی کی چیزیں یہ چیزیں بنانے میں مجھے دلچسپی ہے